आं आमच्या गांवांतलीं भुरगीं आसता तीं शेतकाराचीं चेडवां आसता शेतकारांचे तेंच्या आवय बापायक शेतकरी भुरगें नाका तेंकां भायर जोडटा ते भुरगे जाय नोकरेचे गव्हरमेंट जॉब जावं आनी कितें बिजनेस करता ते कित्या तेंकां शेतकाऱ्यांका भितर भितर प्रोफीट मेळना म्हणून ते शेतकारांच्या भुरग्यांक घेवपाक मातशें कुस्तार जाता आनी तशें करून पळोवपाक गेल्यार भुरगे चडशीं आतां आवय बापूय तेंकां दिना शेतकाराच्या भुरग्यांक किद्याक कामांक कश्ट करचे पडटा किद्याक एक एक पावटी कमी जाता पावसय लागना कित्याक तेंका त्रासय पडटा केन्ना पिका येना मागीर तेंकां त्रास जाता आवय बापायन कितें लॉन बी काडल्याय तेंकां शेतकऱ्यांक एक एक पावटी लॉन बी पावना तेका लागून तशें जाता म्हणोन शेतकऱ्याच्या भुरग्यांक चडान चड भायले लोक पळयता भुरगे लगीन करपाक म्हळ्यार शेतकार नाका अशें तेंकां दिसता तरी आहा तेंच्यानी कोण करणारे आहा ते करता थोड्या थोड्यांक शेतकरी जाय जाता कित्याक शेतांतय कितें नोकरी सुटली कितें जालें कितें प्रोब्लेम जालो जाल्यार शेतकाऱ्याक शेत बऱ्या कित्या घरा कडेन कितें खावपाक मेळटा जेवपा मेळटा आनी पयसो मेळना इतलेंच पयसो कमी मेळटा कित्या बाकी आतां किदें भाजी पालो करून कितें विकपा मेळटा करणारे आहा मेहनत तेंकां जाता तशें करूंक ना जाल्यार मेहनत करना तेंकां मातशें नोकरेकार जाय जाता अशें करून तेंच्या आवय बापायचो मत आहा